रक्षाबन्धन सावनके पूर्णिमाँमे होइ छै सावनके पूर्णिमाँ दिन सवेरे सुबहमे लोक नीप पोछि कऽ मर मिठाइ लाबि कऽ घरमे चढ़यलक भायके बहिन राखी बान्हलक खुशीके साथ रक्षाबन्धन मनायल जाइ छै रक्षाबन्धनमे लोकसभ सासुरसँ नहिरा जाइ छै बहुत खुशीके साथ भाय बहिनके त्यौहार पर्व छियै भायके राखी बान्हलक बहुत खुशीके साथ तऽ पर्व पूर्णिमा रक्षाबन्धनके बाद आठ दिनके बाद कृष्ण भगवानके जन्म होइ छै ओकरा जन्मअठमी कहल जाइ छै जन्मअठमीमे कृष्ण भगवानके जन्म होइ छै ओ जन्ममे लोक मनाबै छै पर्व जे भगवानके जन्म होइ छै जन्मअठमीमे ओहोमे लोक एहन घर साफ सुथरा करै छै जगह जगहपर कोइ कोइ गाँवमे मेला भी लागै छै जन्मअठमीके ओहोमे लोक मनाबै छै मेला होइ छै तऽ जाइ छै देखय लेल तकरबाद चौरचन होइ छै चौरचन पर्व खुशीके साथ मनायल जाइ छै ओहिमे भी भी तीज पर्व होइ छै महिलासभ करै छै तीज पर्व चौरचनमे ओहोमे चौरचनो पर्व होइ छै ओहिमे भी बहुत बढ़िआँसँ लोक करै अरै छै बहुत खुशीके साथ चौरचन पर्व मनायल जाइ छै चौरचनके बाद भी भी चारि दिन इजोरिआमे होइ छै चौरचन पर्व तकर बाद भादवके पूर्णिमामे अनन्त पूजा होइ छै अनन्त पूजामे लोक एक दिन नहाय धोय कऽ अरबा खयलक तकरबाद भी अहाँके अनन्तके पूजाके अङ्गना घर नीप पोछि कऽ लोक ओकरा पुजयलक तब अनन्त बान्हलक भादवके चतुर्दशीके अनन्त बान्हल जाइ छै अनन्तके बाद तब सात दिन अन्हरिआमे होइ छै जितिया पर्व जितिया पर्व होइ छै जितियामे भी सभ महिलाके पर्व छियै बालबच्चाके पर्व छियै जितिया ओहिमे लोक भी बहुत खुशीके साथ जितिया पर्व करै छै ओहिमे भी लोक बहुत भी खर्चा बर्चा करलक नानलक मर मिठाइ दूध दहीके इन्तजाम कयलक बच्चासभ भी खुशी मनयलक सभ बच्चाके पर्व पाबनि भेल लोक बेटा बेटीके खातिर करै छै जितिया पर्व ओहिमे भी बहुत बालबच्चा खुशी मनबै छै तकरबाद भी भी कलशस्थापन पड़ै छै दशहरा पर्व आबै छै ओहिमे भी लोक बहुत नवरात्रि लोक करै छै नवरात्रि करयके अमावस्ये दिन लोक नवरात्रि कलश रोपलक कलश रोपि कऽ स्थापित कयलक ओहि दिनसँ लोक अरबा खयलक फल फूल खयलक सभ आदमी जेतना हिन्दू छै सभमे दशहरा पर्वके एकरा मनबै छै दस दिन निपलक पोछलक लोक फूल सवेरे नहाय धोय कऽ पूजा कयलक घरोमे अपन अपन जा कऽ दुर्गो मायके दुर्गा स्थानमे जा कऽ पूजा कयलक चढ़ेलक फूल पत्ती धूप अगरबत्ती देखेलक दशहरा पर्व भी बहुत खुशीके साथ मनायल जाइ छै जाइ छै सभ लोक नया हिन्दूके धर्म छियै नया वस्त्र लैके बाद सभ दशहरामे नया वस्त्र लेलक लेलक सभ हिन्दूके धर्म छियै दशहरा मनाबयके लिए दशहरा मनाबै छै दशहरा पर्व भए जाइ छै बड़ी खुशीके साथ लोक बहुत खर्च बर्च करै छै दशहरामे मेला लागै छै जगह जगहपर मेला बाल बच्चासभ मिल कऽ गेल मेला देखय लए चढ़ चढ़ौआ कयलक तकरबाद पूर्णिमामे लक्ष्मी पूजा होइ छै लक्ष्मीओ पूजामे भी आशिनके पूर्णिमामे होइ छै आशिनके पूर्णिमामे होइ छै तब ओहोमे जगह जगह मेला लागै छै लोग आशिनके पूर्णिमा दिन सभलोक कयलक लक्ष्मी पूजा ओहोमे सभ लोग नया अपन आङ्गन घर सभ साफ सुथरा कयलक बड़ी खुशीके साथ लक्ष्मी पूजा मनायल जाइ छै तकरबाद कातिक होइ छै कातिकके अमावस्यामे दीपावली पर्व आबै छै हिन्दूके ऊँचा पर्व छियै दीपावली घर दुआरि दुआरि सभठे साफ सुथरा कयलक लोक दस दिन पहिलेसँ साफ सुथरा कयलक ओकरा आङ्गन घर दुआरिसभ कपड़ा बस्तर सभकेँ साफ सुथरा कयलक दीपावली पर्व छियै दीपावली पर्व छियै साफ सुथरा कयलक लोक सभकोइ दीपावली बड़ी खुशीके साथ मनायल जाइ छै बहुत ओहिमे भी लोकके बहुत खर्च बर्च होइ छै बढ़िआँसँ मनबै छै दीपावली दीपावलीके बाद छठि होइ छै छओ दिनके बाद छठि पर्व खातिर लोक भी फेर दौड़ा कोनिआँसभ लेलक सूप ओहिमे भी कपड़ा बस्तरसभ कयलक बहुत बढ़िआँसँ भी छठि पर्व मनबै छै ओहो पर्वमे भी बहुत खर्चा बर्चा होइ छै सभ फल फूल अपन सभ इन्तजाम करय पड़ै छै ओहिमे बढ़िआँसँ सभ पाबै के समठा जोड़ि कऽ तब पर्व होइ छै ओहोमे भी बढ़िआँ खर्चा बर्चा होइ छै बहुत खुशीके साथ छठि पर्व मनायल जाइ छै छठि पर्वमे बहुतसँ बढ़िआँ जे करै छै ओहिमे भी बालबच्चा सभ परिवार मिल कऽ छठि पर्व मनबै छै ओहिमे खर्चा बहुत होइ छै खर्चाके कोनो अन्त नहि छै जे जेहन छै ओ ओकरा साथ ओहन खर्च छै खर्च ओहो छै पर्वके मेला जगह जगह गाँव घरमे लागै छै बढ़िआँसँ होइ छै छठि पर्व कोनो पोखरि या नदी या नहरमे भेल ओकरा साफ सुथरा कयलक लोक सजेलक केरा गाछी कागज काटि कऽ जेना सजावट बियाह शादीमे करै छै ताहि साथ ओहि छठि पर्वमे एहन जे सजावट करै छै टेंट लगबै छै जरनेटर लगबै छै बाजा करै छै खूब बढ़िआँसँ छठि पर्व मनबै छै छठि पर्वमे भी सभ परिवार मिलि जुलि कऽ हँसी खुशीके साथ सभ भी कए रहल छै करै छठि पर्वमे भी